دین کے معاملے میں میں جھوٹ نہیں بولتا میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور عبادات کرتا ہوں خصوصاً نماز پانچوں وقت پڑھتا ہوں اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتا ہوں اِسی طرح سے اور بھی جو بھی دین کے اہم ارکان ہیں اُس کو الحمد اللہ ادا کرتا ہوں اور جو بھی چیزیں ہیں خصوصاً نماز روزہ زکوٰۃ اور اِنشاء اللہ حج کرنے کی بھی خواہش رکھتا ہوں اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اِنشاء اللہ حج کروں گا اور اِسی طرح سے جو بھی شریعت کے احکام ہیں اُس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور خدائے ربِ دو جہان کا احسان ہے کہ پانچ وقت نماز میں مستقل پڑھتا ہوں